मोसाया मासे जिउ गोनां जिब बियो थांनानै थायो जिउ लानानै मानसि बादिनो बेबो मोनसे जिउनां थांनानै थाग्रा जिब बियो मानसिनि सायाव जेबो गोहोम खोख्लैया